पोल्ट्री फार्ममे सभसँ पहिले तऽ ओकरा राखयके पोल्ट्री फार्म बनायल जाइ छै ओकर बाद ओकरा जे छै खाना पीनाके व्यवस्था करल जाइ छै आओर समयसँ दाना समयसँ पानि आओर टाइमसँ ओकर कैमिकल आओर पूरा देखरेखके जादा जरूरी छै और ठण्डके मौसममे ने ओकरा हीटरके जरूरी छै गरमके जरूरी छै आओर गरमीके महिनामे ओकरा पङ्खाके भी जरूरी छै चारू बगलसँ हवाके भी जरूरी छै ओकर बाद समयसँ खाना पीना आओर समयसँ सभ किछुके जरूरी छै देखरेखके भी वहाँ जरूरी छै ओकर बाद आओर की छै मुरगा फारमके खाना पीनाके व्यवस्था करि कऽ देखरेखके पोल्ट्री फार्म बड़ा बनेनाइ छै कमसँ कम दू फीट स्क्वायर फीटके हिसाबसँ ओकरा जगह राखय लेल पड़तै आओर सभ मुरगा फारमके इएह व्यवस्था छै मुरगा पोल्ट्री फार्मके ओकरा चेक करल जेतै कि लैट्रिन दुआरा ओकर की हिसाब छै कि ओकर मतलब कोन बिमारी छै ओकर दबाइ देल जेतै ओकर साफ सफाइके भी धियान राखय पड़तै एक आदमीके अलावा दोसरकेँ ओहिमे जाय भी नहि सकै छै ओकर बाद ठीक छै यही सभ छै ने आओर पोल्ट्री फार्मके यही सभ नियम छै पोल्ट्री फार्मके जादासँ